گڈ مارننگ سر سر سر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی ہاں میں نے وکاس شو روم پہ ہی فون کیا تھا اب سر مجھے ایک کار چاہیے تھی سر اصل میں مجھے جو کار جو کار چاہیے وہ ٹاٹا نیکسون کمپنی کی چاہیے جی ہیں اچھا اس کا فیوچر کیا ہے جی سر اچھا سر یہ ہے نا ٹاٹا نیکسون تو دو طرح کی ہے ایک تو ڈیجل والی ہے اور ایک پیٹرول والی ہے تو سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے مناسب کون سی رہے گی اچھا تو یہ کتنے ماڈل کیا آپ کے پاس شیکنڈ ہینڈ بھی ہیں یا کہ صرف آپ نئی ہی کار وہ فروخت کرتے ہیں اچھا تو سر یہ ٹاٹا ٹاٹا نیکسون کمپنی کی کاریں ہی پھروخت کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اور دیگر بھی آپ کے پاس اچھا تو سر اس کی مارکیٹ کیسی ہے ٹاٹا نیکسون کی سر ہاں سر اصل میں وہ بچوں کی بھی فرمائش تھی کہ کار خریدنی ہے تو میں نے کسی سے معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آج کل مارکیٹ جو ہے ٹاٹا نیکسون کی ہے تو آپ اسی کار کو خریدیں تو میں نے کہا چلو خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا ہم وقت نکال کے ان شاء اللہ ضرور آپ کی شو روم میں آئیں گے دھنیہ واد دھنیہ واد